शेता विशीं फुडले पिळगे खातीर म्हजे विचार म्हणल्यार शेतांत आमीं खुबशें पीक पिकयतात मनीस जर जगतलो जाल्यार ताका पीक हें लागता पीक म्हणल्यार आमचें भाजी पालो फळां जीं आसता जे सिरियल्स जे आसतात तें सगळें लागता फुडले पिळगेक इतलें सांगपाक जाय की शेत करप ही वायट गजाल न्हय शेत करून तुमी तुमचेंय पोट भरपाक शकता फायनेनशियली आर्थीक तुमचेंय सगळें घट्टय करपाक शकतात शेतांत काम करून शेत बी घेवन तुमी तुमचें लायफूय जें आसा तेंवूय जगपाक शकतात ताचेर तुमकां ज्यो बारीक बारीक गजाली लागता त्योवूय तुमकां मेळपाक शकता शेतांत तुमकां खुबशे फायदेय मेळटा जे करून तुमी नेचर आसा तोवूय तुमी कन्सर्व करपाक शकतात सांबाळून दवरपाक शकतात